ہوا کے ساتھ دہلی تک آ جاتا ہے اور ڈاکٹرس یہ اس وقت بولتے ہیں کہ ماسک پہن کے رکھیے جس سے کہ وہ گندی ہوا آپ کے پھیپھڑوں میں نہیں جائے اور آپ کو نزلہ کھانسی یا وغیرہ اس طرح کی سانس لینے میں پریشانی نہ ہو اب ذرا ان مریضوں کے بارے میں سوچیے جن کو سانس لینے میں پریشانی ہوتی ہے تو اگر ماڈرنائزیشن کے نام پہ یہ ہوائی آلودگی پھیلتی رہے گی تو آنے والے وقت میں سانس لینا بھی مشکل ہوجائے گا اسی طرح انہیں فیکٹریوں میں سے کیمیکلس جو نکلتے ہیں ایک تو ہوا کے ذریعے ہم نے بتا دیا ہے آپ کو اس کے بعد پانی میں بھی وہ لوگ استعمال کرتے ہیں کیونکہ پانی کے قریب ہی فیکٹری لگائی جاتی ہے تب وہ کوئی سی بھی مل ہو چمڑا مل ہو یا کوئی دوسری مل کپڑے بنانے کی یا رنگ بنانے کی یا پینٹ کی وہ لوگ پانی کا استعمال کرتے ہیں اور وہ اس کو نالی کے تھرو باہر نکالتے نالی کے ذریعے باہر نکال لیتے ہیں اور وہ جا کے نالوں کے ذریعے ندیوں میں اور جھرنوں اس میں مل جاتی ہے اور دیکھیں گے دہلی کی گنگا جمنا ندی کتنی کالی پڑگئی ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بڑا نالا ہو بدبو اٹھتی ہے تو انہیں فیکٹریوں کی وجہ سے ہے یہ بھی دوسری آخری زمینی آلودگی پلاسٹک ایک ایسی وبا بن کے آئی ہے اس دنیا میں کہ لوگ آج بھی پریشان ہیں اس سے سب سے پہلے پلاسٹ کوئی بھی چیز اگر ہے اسے زمین میں دبا دیا جائے تو کچھ وقت کے بعد گل کے ختم ہوجاتی ہے لیکن پلاسٹک واحد ایک ایسا کیمیکل ہے جس کو دھڑلے سے یہ فیکٹریاں یہ چل رہی ہیں پلاسٹک کی تھیلیاں بنانے کی کہ جو زمین میں دبا دینے کے بعد بھی گلتی نہیں ہے بلکہ زمین کی فرٹیلٹی اپجاؤ پن زرخیز زمین کو بنجر بنا دیتی ہے لیکن وہ باقی رہتی ہے آج جسے انگریزی میں ہم اس پلاسٹک کو پالیتھین بھی کہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اگر پالیتھین کا استعمال ہمیں کرنا ہے تو وہ کم سے کم کیا جائے بہت ضرورت پہ کیا جائے جس سے کہ زمینی آلودگی کم ہوسکے کاغذ کی تھیلیوں کا استعمال کیا جانا چاہیے جس سے کہ ماحولیاتی آلودگی بہت زیادہ کم رہے کاغذ کی تھیلیوں کے فائدے یہ ہیں کہ زمین میں دبانے سے گل جاتے ہیں اور آلودگی کم ہوتی ہے لہذا کہنا یہی ہے کہ ماڈرنائزیشن کے نام پہ سرکاریں اور ملک آلودگی کو بڑھاوا دے رہے ہیں پھر چاہے وہ ہوائی آلودگی ہو زمینی آلودگی ہو یا پانی کی آلودگی